ہمارے علاقے میں بہت سارے نئے کاروبار شروع ہو رہے ہیں کر سکتے ہیں اگر آپ جانتے ہیں کہ ہمارے علاقے میں کون کون سے نئے کاروبار ہیں تو اس کے لیے میں بتا دوں کہ الگ الگ طریقے میں الگ الگ تکنیک سے اب لوگ کام شروع کر رہے ہیں اب لوگ کوئی ایسا کام کرنا پسند نہیں کرتے جس میں کہ بہت زیادہ محنت ہو بہت زیادہ اٹھک پٹھک ہو اب لوگ نئے تکنیک سے ساتھ کاروبار کو شروع کرتے ہیں کمپیوٹرائز کام کر رہے ہیں لوگ ایک ہم ادھارن کے لیے آپ کو سمجھاتے ہیں کہ ایک ہمارے علاقے میں ڈیجیٹل پرنٹنگ کا کام لوگ شروع کر رہے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ کمپیوٹرائز پرنٹنگ ہوتی ہے جس سے کہ لوگ اپنا کام کر دیتے ہیں اور ڈیجیٹلائز پرنٹنگ سے لوگ بہت ہی کم سمے میں بہت زیادہ کام اس سے نکال دیتے ہیں یہی طریقہ ہے کہ جس سے اب لوگ نئے نئے کام شروع کر رہے ہیں اس کے علاوہ بھی بہت سارے کام ہیں جیسے اب آن لائن کام ایک بہت زیادہ مارکیٹ میں چھایا ہوا ہے جس سے کہ لوگ گھر بیٹھے چیزوں کو منگا رہے ہیں گھر بیٹھے لوگ کپڑے منگا رہے ہیں کھانے منگا رہے ہیں اپنے الگ الگ دیگر چیزیں منگا رہے ہیں اس لیے بہت سارے یہ بھی ایک بہتر کام ہے جو اب مارکیٹ میں چل رہا ہے اس طرح کے کام اب لوگ شروع کر رہے ہیں جس سے وہ اچھا منافع بھی کما رہے ہیں اور اپنے علاقوں کے اندر ترقیاں بھی کر رہے ہیں